ہیلو جی السّلام علیکم میم آ کیا آپ پرنسپل میم بات کر رہی ہیں جی میم میں ابا شعد بول رہی ہوں اور میں آپ کے ایک اسکول کی اسٹوڈنٹ ہوں جی ابھی میں انٹرمیڈیٹ میں ہوں تو مجھے آپ سے ایک مسئلے پر بات کرنی تھی جی میم بات یہ ہے کہ میرے فادر ابھی علی گرھ میں وسٹ آفس میں کام کرتے ہیں تو اُن کا ٹرانسفر بلرامپور میں ہو چکا ہے تو مجھے اُس کے لیے ٹرانسفر سرٹیفکٹ کی ضرورت تھی کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ وہ مجھے کیسے ملے گا جی میری کلاس ٹیچر کا نام نازش میم ہے جی میم جی میم وہ تو مجھے پتہ ہے میم بات یہ ہے کہ ہم مجھے کل ہم اور میری فیملی کل ہی شفٹ ہو رہے ہیں بلرامپور تو آپ دو دِن میرے لیے بہت زیادہ ہو جائے گا آپ کوئی صحیح پروسیجر بتا دیجیے جس سے مجھے جلدی سے جلدی ٹرانسفر سرٹیفکٹ مل جائے اوکے میم ٹھیک ہے پھر میں کل آتی ہوں آپ کے پاس اُس کے لیے جی ہاں جی میم شُکریہ میم اللہ حافظ